کیا آپ معراج بات کر رہے ہیں زہرا ریسٹورنٹ سے جی جی جی وہ دراصل میں نے ایک آرڈر تھا میرا جی ون کے جی بریانی اینڈ ون کے جی مٹن اسٹو جی جی اُس میں کچھ گلاب جامن بھی تھے اور رومالی روٹی وغیرہ بھی تھی جی جی تو بہت دیر ہو گئی مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کو ایڈریس نہیں مل رہا جی جی دراصل جب آپ شاہین باغ میٹرو اسٹیشن کے پاس آئیں گے تو اُس کے بعد آپ جسولا پُلیا کی طرف دائیں جانب مڑ جائیں گے جی جی اُس میں ایک سُبھاش لین ہے تو وہاں پر آپ سو رائٹ ٹرن لیں گے اوکے رائٹ ٹرن لینے کے بعد ہیپی چائلڈس اسکول والی گلی میں آپ آئیں گے میں وہاں پر آپ کو ریسیو کر لوں گا جی جی میں میرا فلیٹ نمبر فور ٹو تھری ون ہے اوکے اوکے تھینک یو